ہلو السّلام علیکم جی آپ کون بات کر رہے ہیں جی جی جی بولیے اوکے چلیے شکریہ آپ کا جی

جی آپ کو کتنی تاریخ کو چاہیے ہیلو آپ کو کتنی تاریخ کو چاہیے کار اوکے آپ کتنے لوگ ہیں جی جی اویلیبل ہے اویلیبل ہے آپ کتنے لوگ ہیں ایک لوگ کا ایک ہزار ہوتا ہے تو سات لوگوں کا اسی حساب سے سات ہزار ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے لیے مناسب مطلب قیمت رکھا ہے زیادہ نہیں ہے جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کیا ٹھیک ہے مطلب کہ میں آپ کو چھ ہزار رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے

جی جی جی آپ فکر مت کریے سب وقت پہ ہو جائے گا تھینک یو آپ کا کال کرنے کے لیے اوکے ٹھیک اللہ حافظ السّلام علیکم